पहिलेके जमानामे तऽ टेक्नोलॉजीके तऽ नहि रहै लेकिन आब जमानामे बहुत टेक्नोलॉजी आबि गेलै हँ लेकिन आब छै जेना कतहुँ बात कयने रहै छै तऽ पहिले व्हाट्सऐप इनस्टॉल करू तऽ फेर इनस्टॉल हेतै ओपेन करबै तऽ फेर बात करबै जेना कोनो काम छै तऽ व्हाट्सऐप पर तुरत कए लेबै पहिलऽ तऽ ई रहै आइ भेजबै तऽ दश दिनके बाद जायत रहै समाद लेकिन आब व्हाट्सऐप बढ़िआँ चलि जाइत छै व्हाट्सऐप पर चलि जाय छै आब बढ़िआँसँ आब कोनो विडियो कॉल जेना भए जाइत छै फेर चैट भए जाइत छै सबकिछु भए जाय छै फेसबुको पर भए जाइत छै फेसबुको इनस्टॉल कयने छै फेर ओकरो खोले छै फेर ओहो पर अथी बात तात भए जाइत छै बढ़िआँसँ फेर जेना बदलाव आबि इमहर फेर बदलाव बहुत बदलाव आबि गेलै हँ टेक्नोलॉजी आबि गेलै हँ आ ओ जीवनके अहाँकेँ सुनैयोमे बड़ा राखैयोमे बड़ा बढ़िआँ होइत छै टेक्नोलॉजीके जीवन आबि गेलै तऽ करैयोमे सब चीज बड़ा आनन्द आबैए ओ वाला चीज सब आबैए आओर अहाँकेँ बहुत नीक लागैए